औ आं माबासो मा होनो निथु औ ओमफ्राय औ माबा मोन माने नोंथांआथ' फ्लामबार ना औ आस्सा आंनाव जे बिल्दिं आवहाय थेब बायसोगारनाय दंमोनलै ओरैहाय माबा याव मा होनो विं ए विं बि आवहाय दा बेनि थाखाय मानसि नांगौ जानानै फैदोंमोन बानायग्रा नोंथाङा सोलाबगोन नामा

थ साप्फा खालामनांगौ मोन

थायमा नोंथाङा मेनेज खालामदो कयथासोआव नोङो सफैनाे हायो फासता फासतानि एसे सिगां फैयोब्ला मोजां जागोन नामा हायोब्ला आरो हायाब्लाथ' उफाय गैया जेनबा

जानायाथ' जागोन खिन्थु माखासे बुसथुफोरखौ नोङो लाबोफाखानांगोनना नैबे माबाफ्रा मा होनो थेब फ्रानोथ' गोदान नांगोन ना औ थेब थेब फोरा गासै आथ दसथासो नांगोन औ औ औ आथा नांगौ आथा औ औ आथा नोंथाङा मा मा नांगौ गासैखौबो क्लियार माबाना लाबोजोबबानो जाबाय फ्रब्लेमाथ' जेबो गैला बेनोसै औ दे औ औ औ दे अके होनबा